मै इक दिन कैब कोला इक ब गड्डी आर्डर करनी ते उस गड्डी च कम से कम छे सत बंदे आने चाहिदे ते मेरी पूरी फैमिली ते ट्रैवेल जो ऐ बड़ी दूर आह्ली जगह् ऐ ते मै सोचा नी कोई शैल जेही गड्डी होनी चाहिदी जो उस रस्ते चली जाए अरामै कन्नै अस पुज्जी जाचै क्योंकि रास्ता जो ऐ ओह् बड़ा ज्यादा ख़राब ऐ होर असें ड्राइवर बी ओह् चाहिदा जो उस प्हाड़ी लाके च जाइयै म गड्डी चलाई सकै ते मै सोचा नी मै टवेरा गड्डी ऐ ओह् ओह् आह्ली गड्डी जो ऐ ओह् सारे कोला बेस्ट गड्डी ऐ ओह्दे च मेरी पूरी फैमिली अरामै कन्नै आई जानी तो ओरे च साढ़ी समान जो ऐ ओह् बी सारा आई जाना ते गड्डी बिलकुल कम्फ़र्टेबल ऐ बौह्णे आस्ते जो गड्डी ऐ ओह् बिलकुल बी खड़ खड़ नि करदी होर होर ओह् गड्डी ऐ प्हाड़ी लाके अरामै कन्नै चली जंदी बिलकुल ते उस रास्ते असें नेहा कैब ड्राइवर चाहिदा जो गड्डी शैल चलावे होर प्हाड़ी लाके आह्ली साइड बिलकुल अराम कन्नै गड्डी चलाए ओह् जित्थें अस उसी आखचै उत्थें ओह् गड्डी रोकै अगर कुसै ने वाशरूम जाना ओ जां रास्ते रुकना ओ जां रुट्टी शुट्टी खाना ओ जां व्यू दिक्खना ओ जां कोई अग्गें पिच्छें घूमने आह्ली जगह् ई जाना ओ तो असें शैल गड्डी मी टवेरा ही लग्गी ते एह् सारे कोलां कम्फ़र्टेबल गड्डी ऐ एह्दे च पूरी फैमिली अराम कन्नै आई जंदी इक एह् सुख ऐ दूआ एह्दे च समान बी खुल्ला आई सकदा आई जंदा ते एह्दे च उप्पर बी समान आई जंदा जो घर दे बजुर्ग न उनेंगी ना जो फुल स्पीड आह्ली गड्डी ओह्दे च ओह् बेही नि सकदे ते उ'नेंगी ऐ जो ओह् घट्ट स्पीड आह्ली गड्डी अराम कन्नै बेही सकदे न एह् गड्डी ऐ ओह् सारे कोला कम्फर्टेबल ऐ जेह्ड़ी पूरी फैमिली मेंबर अराम कन्नै आई जन्दे ते ड्राइवर बी ओह् गड्डी बिलकुल अरामै अरामै कन्नै चलदा क्योंकि रस्ता जो ऐ ओह् प्हाड़ी लाका ऐ ते उत्थें रस्ता बड़ी बारी खराब रौंह्दा ऐ ते कुस स्हाबै कन्नै उत्थें गड्डी चलानी चाहिदी ते उस पास्सै ड्राइवर ओह् ही चाहिदा जो ऐक्सपर्ट हो जो पैह्ले बी इस लाके आए दा हो ते असें जो ऐ उस जगह् जित्थें अस जाना मचेल आह्ली साइड ते उत्थें रास्ता बड़ा खराब होंदा ते उत्थें जाने आस्तै रखदे जगह् जगह् असें गड्डी कन्नै अरामै कन्नै रुकाए ते कम्फ़र्टेबल हौचे ऐसे बेही जाए कोई थकावट नेईं होऐ इस गड्डी च जित्थें अस आखने उत्थें ओह् ड्राइवर रोकै ते सारे कोला कम्फ़र्टेबल गड्डी ऐ टवेरा ही ऐ ते इसलेई इस आस्तै में टवेरा गड्डी ऐ ओह् मै बुक कीती ते मेरी पूरी फैमिली मैम्बर ऐ ओह् अरामै कन्नै बैठे गड्डी ते अग्गें पिच्छे दा व्यू दा उनें मज़ा बी लैता जित्थें ड्राइवर गी आखेआ उत्थें उन्नै गड्डी बी रोकी ते असें शैल अग्गें पिच्छे घूमे जेल्लै असें मचेल आह्ली साइड पुज्जे ते असें रेस्ट शेस्ट कीती फिर बाद अग्गें पिच्छे बी ड्राइवर ने असें घमाया ते साढ़ी फैमिली न पूरा एन्जाय कीता सारे कोलां कम्फ़र्टेबल गड्डी मिगी टवेरा लग्गी ते एह्दे कोई खड़ खड़ नेईं होएआ रस्ते च बिलकुल अराम कन्नै ड्राइवर ने गड्डी चलाई होर बिलकुल असें व्यू दा मज़ा बी लैता ते बड़ा ज्यादा मज़ा आया